तव्हां अगरि मूं खां पूछंदव कि नचण कीअं सिहत लाइ जाम सुठो आहे ऐं माण्हूअ खे कीअं हूअं ख़ुशि रखी सघंदो आहे त मां ॿुधायांव थी उहा सिहत लाइ हेॾो सुठो हूंदो आहे न ऐं अॼुकल्ह जा ॿार बि हेॾा होशियार आहिनि नचण में कहिड़े बि क्लासेस ते वञनि था नचण सिखी था अचनि ऐं उहो हेॾो सुठो आहे ॿारनि जो दिमाग़ु हेॾो होशियार करे छॾींदो आहे उहो ऐं ॿार हुन में जाम होशियार थींदा वेंदा आहिनि ऐं पंहिंजे पढ़ाईअ में बि हूअ ई जाम होशियार थींदा वेंदा आहिनि त हुननि खें कोई हराए न सघंदो आहे हुन में ऐं इहो जाम हथु पेर बि अगरि तव्हां नथा करो कम ऐं जाम सुस्त थी विया आहियो त इहो बि तव्हांजी मदद कंदो आहे कि ॿई जीअं तव्हां अञा जाम अॻियां वधी सघो ऐं इहो माण्हूअ खे ख़ुशि जाम ख़ुशि रखंदो आहे जाम ख़ुशि ऐं इहो हिकु असांजो फील जेको हूंदो आहे उहो जताइण जी कोशिशि कंदो आहे ऐं असां ख़ुशीअ में त सभी नचंदा आहिनि किथे बि हेॾा त्योहार हूंदा आहिनि हुननि में माण्हू छा डिसाइड कंदो आहे कि भई त असां हिन हिन में हीअं नचिणो आहे हुन में हीअं नचिणो आहे अलॻि अलॻि तरीक़ा हूंदा आहिनि नचण जा बि ऐं जाम सारा जाम कुझु आहे कि भई हिन में हीअं नचिणो आहे हुन में हूअं नचिणो आहे त जाम कुझु हूंदो आहे त उहो ॿारनि खे बि सेखारींदो आहे